आं हॅलो हॅलो आं हय केन्ना जाय तें केन्ना आं बरें दोन दिसां बितर जावपा ना शिंवोन दिला शिंवान दिले जाल्यार पयशे चड पडटले एक हजाराच्या वयर ना तितले जावपा ना ना रे बाबा ना लग्न म्हाजें लग्नाचें सिजन आहाय न्हू म्हाकाय प्रोफीट मेळोंक जाय ना तुज्यान जाता जाल्या आनी दुसरो कोण मेयटा जाल्यार दी बेगीन म्हणल्या तूं रेटय कमी सांगता न्हू सातशें रुपयान जावपा ना सातशीं ना लास णवशीं रुपया आं तो कसलो जाय शॉर्ट जाय लाँग जाय कसलो जाय लोंग जाय लोंग चडान चड आठशीं रुपया करता ना आटशीं रुपया ओके हय आनी जाय जाल्यार बरें करपा जाय जाल्यार बाराशें रुपया दिवपाक जाय स तितले जावपाना कशें ना ना ना तशें जावपाना तें कस्टमर म्हटल्यार कश्टमर तशें कोत्तो येना ते हांव लॉस जावन कोणाक करना म्हाकाय प्रोफीट मेळपा जाय न्हू करता अर्जंट जाय न्हू पंदरा दिसांनी आट दिसांनी दिवं जाल्यार दिता लास्ट आटशीं रुपया आं एम्ब्रोयडरी जाल्या सादें सिंपल जाल्या शिंवोन दिता हांव डिजायन बी जावपा ना कित्याक तुका बेगिनूय जाय आनी डिजायन जाय ना डिजायन रोखडे जावपाना म्हाज्यान सिंपल जी वचून पडलां पय पय डिजायन जावपा ना दोन दिसा रोकड्या रोकडे कशी मेळ्ळे डिजायन जावन कशें हाड हांव कशें दिसलें हाडून ना लास्ट आटशीं रुपया आटशीं रुपया ना आटशीं रुपया लास्ट ओके आसल्या ओके डन एमरजंसी जाय जाल्यार हांव तशें हांयें तें कमी केलें जाल्यार हांव बाराशें रुपया घेतां बरें केन्ना जाय तर हय बरें आनी कितें बरें बरें बरें